जय झूलेलाल रांदियूं सभिनी जे जिंदगीअ लाइ क़ाबिलियत जे लाइ ऐं पहिरियां जो स्त्रोत आहिनि रांदियूं करण सां तन में ऐं बदन में चुस्ती ऐं फुर्ती अचे थी जंहिं महिल असां ॿारनि खे चऊं था त स्कूल में ॾुकण खे हिसो वठो तंहिं महिल उहे पाट वठनि था ऐं पंहिंजी मंज़िल ते पहुंचण लाइ तन मन ऐं धन सां हिकु ध्यान सां हुन मंजिल ते पहुचनि था चवण जो मतिलबु आहे त ॿारनि जी दिमाग़ में अॻियां वधण जी प्रेरणा मिले थी ऐं ध्यान से लॻाइण जी प्रेरणा मिले थी रांदियूं असांजी ज़िंदगी में जाम जरूरी आहिनि शरीर लाइ बि दिमाग़ लाइ बि ऐं मौज मस्ती लाइ बि हर तरीक़े सां असांखे रांदियुनि जो जाम क़ीमत आहे ऐं असांखे रोज़ु अधु कलाकु रांदियूं करणु खपे